کیا آپ میل ایجنٹ بات کر رہے ہیں جی بات دراصل ایسی ہے کہ میں وارانسی سے احد بات کر رہا ہوں میرے سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں جی اس لیے آپ کی کار رینٹ پر مل سکتی ہے

سر تین دن بعد ہمارا آگرہ کا تاج محل دیکھنے کا پلان ہے تو کیا تین دن بعد کار مل جائے گی جی بالکل سیون سیٹر کار مل سکتی ہے کیونکہ ہم سات لوگ ہیں سر آپ کی کار ٹائم پہ پہنچ جائے گی تو مجھے یہ بتائیے کہ تاج محل بھی دیکھنا ہے آگرہ کا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کرایہ کتنا ہوگا سر سات ہزار تو تھوڑے زیادہ ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے آپ کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیجیے جی میں میں تین دن بعد صبح دس بجے کار چاہتا ہوں کیا اس وقت آپ کی کار وہاں مجھے مل سکتی ہے تو میں تین دن بعد آپ کی کور کا کار کا ویٹ کروں گا تو آپ اس ٹائم پہ کار بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے دس بجے دس بجے دس بجے ٹھیک ہے سر جی شکریہ سر